अज्ज दिक्खा ने ऐसे मतलब जो बी ऐ हा बहुत मजा लैंदे हे इत्थै स्कूल आह्ले दिन हे ओह् पापा मेरे पैंच बी हैन साढ़े चक ग्रांऽ दे ते अगर अ'ऊं अपनै बारै दस्सां ते अ 'ऊ पंजमीं तोड़ी अपने शोकत स्कूल अपने प्राइमरी तोड़ी गोइमैंट प्राईमरी स्कूल शोकत नुहाड़ा नां हा उत्थै इक मास्टर ते इक मैडम ही मतलब ठीक हे पढ़ाने गी दोऐ ते बाकी अस ठीक गै ऐ हे उस टैम इ'यै हा कि फस्ट औना हर बारी ते अपने देश आस्तै किश करना पंजमीं दे बाद फ्ही अ'ऊं सलमैड़ी गेआ उत्थै मतलब हाई सकैंडरी स्कूल हा उत्थै सारे टीचर लब्भे इ'यां जेह्ड़े लैक्चरर होंदे हे उ'नें बी मेरे ने बाकफी शैल ही मिकी बलाने दी मोहित इ'या सना मोहित तू क्या हाल चाल ऐ अज्ज दिक्खा ने ऐसे मतलब जो बी ऐ हा बहुत मजा लैंदे हे इत्थै स्कूल आह्ले दिन हे ओह् जिंदगी च भुलदे बी ऐ न ते हून अज्ज बी मतलब मिस करदे न अस बी जेह्के दोस्त हे दोस्तें बिच्च रौह्ना इ'यां चक्कर लाना सवेला नस्सी औना कुतै इ'यां मतलब क्लासां मिस करी औड़नियां गेमस क्रिकेट खेलने गी जाना फ्ही औना गै नेईं असें बहुत मजा लैता स्कूल दे ना ओह् कदें भुलदे स्कूल दे फ्ही कालेज आई गेआ कालेज उधमपुर बिच ऐ ते उत्थै औना दोस्तें कन्नै जाना कदें गड्डियें दे झूटे लैने मतलब सोह्ना मजा होंदा हा अज्ज बी हून ओह् चा बी मुक्की गेदे न ओह् स्कूल दे दिन बी बड़े चेता औंदे ते ना ओह् बापस थ्होने स्कूलै दे दोस्त अज्ज बी फोन करदे किश नेई बी करदे किश जो बी ऐ हून चलादा जि'यां चलना अग्गें आखने च गल्ल ही केह् स्हेई पढ़ाई जेह्की होंदी ओह् कालेज दे बाद शूरू होंदी कि अग्गें बंदे नै करना केह् ऐ

बाकी ओह् होर ते बाकी केह् सना तुसेंगी बस इन्ना थोह्ड़ा सनाना चाह्ना ते एह् जेह्की क्हानी ऐ कि'यां रेहा स्कूल बाकी दिन भुलदे गै नेई हैन कालेज दे दिन अज्जें चलादे न ते बाकी ठीक ऐ इन्ना गै